शिक्षा जे खेत्र में योग खे पढ़ाईअ में रखण हिकु सब्जेक्ट जे रूप में ज़रूरी आहे छो त ॿार जॾहिं पढ़ाई कंदा आहिनि त योग ॿारनि खे पढ़ाईअ में शुरूअ खां ई अगरि सेखारिबो पाणि ॾिसूं का बि शइ जेका असां बचपन खां वठी सिखंदा आहियूं हुनखे ॾाढी सवली तरीक़े सां सिखी सघंदा आहियूं बजाय हिनजे जॾहिं असां वॾा थी सिखूं वॾा थी सिखंदा आहियूं त उहा हिकिड़ी फारमालिटी लॻंदी आहे ऐं भोज लॻंदो आहे ऐं बचपन खां का शइ शुरू कंदा आहियूं त उहा असांजी आदति में अची वेई आहे चाहे उहो संस्कार हुजनि या कुझु बि सिख्या हुजे अगरि असां पढ़ाईअ में योग खे रखूं त ॿार बचपन खां नंढपण खां हीअं योगु कंदा ईंदा कंदा ईंदा हुन में उन्हनि जी अभ्यास थी वेंदो ऐं वॾा थींदा त कंदा रहंदा कंदा रहंदा छो जो योग हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेका माण्हूअ खे तंदुरुस्त कंदी आहे उन्हनि जे सरीर जी बि तंदुरुस्ती थींदी आहे ऐं दिमाग़ खे बि तंदुरुस्ती ॾींदी आहे ऐं तंदुरुस्तीअ खां वॾी दुनिया में शइ कहिड़ी आहे अगरि इंसान तंदुरुस्त आहे त सभिनी में मन लॻंदो आहे ऐं सभु कुझु कमु करे सघंदो आहे अगरि तंदुरुस्त नाहे त कंहिं बि शइ में मनु न लॻंदो आहे ऐं तंदुरुस्त ॿार थींदा त उहे ई वरी तंदुरुस्त नागरिक थींदा उहे ई तंदुरुस्त समाज जो निर्माण कंदा त असांजो सॼो समाज अॻियां थी तंदुरुस्त रहंदो ऐं योग खे असांखे वाधकारो ॾियणो आहे बढ़ावो ॾियणो आहे बचपन खां सेखारिणो आहे ऐं जंहिं बचपन खां सेखारिणो आहे त असांखे पढ़ाईअ जे हिक विषय जे रूप में हिनखे रखिणो पवंदो